हँ बाजियौ हँ आबू आबु एतऽ बहुत अच्छा तीर्थ स्थल छै अररियामे हरेक जगह रानीगञ्जमे अछि काली मन्दिर अछि आ अररियोमे अछि उधर पासोमे अछि मदनपुर सबमे मन्दिर अछि उधर सोमनाथ मन्दिर अछि बहुत ब्यवस्था छै अहाँ आबु सगरे अखैन तऽ साबनके लए कऽ हर जगह भीड़ रहै छै पूजाके बिल हँ मेला सब भी लागै छै लेकिन पूजाके विशेष ब्यवस्था रहै छै बहुत मोन लागत अहाँकेॅं हँ सगरे धर्मशाला छै रहै लेल खाना छै भण्डारा भी होइ छै होटल भी छै सब सुबिधा छै रात्रि लेल अहाँ ओहोमे खास कए कऽ अहाँ साबनमे आबै छी तऽ एतऽ तऽ साबनमे हर जगह विशेष ब्यवस्था रहिते छै हँ छै रिजर्फो होइ छै रिजर्फ लाइनोमे चलै छै अँ रिजर्फ भी कए सकै छी सब ब्यवस्था होएत अहाँ रोजके करी की कनियेँ देरके करी सब होएत आएब ने अहाँ कहिया अयबै ठीक छै अहाँ जखन अयबै हमरा सऽ सम्पर्क करब अहाँके कोनो तरह कए दिक्कत नहि होएत अहाँ ई कहबै जे अहाँ गेलहुॅं रहए अररिया तऽ देखलहुॅं जे की बहुत अच्छा जगह छै ब्यवस्था सब भी बहुत अच्छा मन्दिर सब सब ब्यवस्था बहुत अच्छा भेटत अहाँकेॅं सब भगबानके दुर्गा मन्दिर भी अछि काली मन्दिर भी अछि महादेबके भी अछि बजरङ्गबली भी अछि हर तरफ कने कने दूरी पर सब मन्दिर भेट जाएत आओर बहुत ही लोगमे भी प्रसिद्ध मन्दिर सब अछि प्राचीन समयके भी मन्दिर सब छै नयामे भी बनल अछि मन्दिर सब बहुत बढ़िऑं अछि अहाँ आयब सब अपने देख लेब जेकि अहाँके बहुत मोन लागत यएह बात कहब आबु अहाँ बहुत विशेष ब्यवस्था सब छै अभी खानाके भण्डारा भी होइ छै आओर होटल सब भी छै हर जगह अहाँके इच्छा ठीक छै अहाँ आब राखै छी